हालींच म्हज्या फ्रँड आनी ताज्या भावाचो एक्सिडंट जालो गाडी घेवन पडले ते ताणी म्हाका कॉल केलो आनी म्हणलें की हांव गाडी घेवन पडलो आनी म्हाका लागलां मातसो येता हांव म्हणलें बरें येता आनी हांव लेगीत गाडी सुरू केली आनी तांच्या कडेन गेलो तांच्या कडेन गेलो आनी पयलें किरतें जालां पळयत जाल्यार एकल्याच्या हातीक आनी एकल्याच्या पांयांक लागलां मागीर तांकां घेवन हांव हॉस्पिटलांत गेलो हॉस्पिटलान गेलो थंयसर आशिल्ली गर्दी नर्स सोदपाकूय टायम लागलो एक नर्स मेळ्ळी तिका म्हणलें हांकां लागलां ती म्हणूंक लागली तूं फॉम कर तांकां थंयच बसय तांकां थंय बसयले आनी हांव गेलो फॉम करपाक फॉम करपाकूच म्हाका थंयसर तीस मिण्टां लागलीं फॉम केलें मागीर हांकां नर्सी कडेन दाखयलें नर्स हांगां थंय भोंवता भोंवता म्हाका आनी टायम लागलो थंय एक नर्स मेळ्ळी ती सारकी कॉरपरेट कर नासली मागीर तिज्या कडल्यान करून घेतलें कशेंय एकल्याच्या हातीक बँडेजी मारले आनी दुसऱ्याच्या पांयांक मातशें म्हणलें ज हें काड म्हणून एक्स्रे काड एक्स्रे काडपाक गेलो थंयसरूय बरी लायन एक्स्रे काडले ते म्हणू लागले कांय जावंक ना जस्ट एक फ्रॅक्चर आसा तिणें मागीर फ्रॅक्चर ताजे हें केलें आमी बॅ के बँडेजीस बी मारले आनी मागीर तांकां घेवन हांव घरा गेलो